ہماری ابتدائی تعلیم دہلی سے دہلی میں ہی ہوا جب ہم پہلے پہلے اسکول جانا شروع کیے تو شروع شروع میں جانے کا دل نہیں کرتا تھا نیند لگتی تھی آلس آتا تھا لیکن ابا کی والد صاحب کے سختی کی وجہ سے اسکول جانا پڑتا تھا تو ہم اسکول جاتے تھے تو وہاں کلاس میں بیٹھتے تھے اور ٹیچرس الگ الگ ایکٹیویٹیز کراتے تھے پڑھاتے تھے لکھاتے تھے تو وہ ایکٹیویٹیز اسپورٹس وغیرہ کراتے تھے تو اس کی وجہ سے تھوڑا بہت انٹرٹینمنٹ ہو جاتا تھا تو اس کے پھر ہم اسکول جاتے رہے جاتے رہے تو وہاں کچھ دوست بنتے گئے پھر اسکول جانا اچھا لگنے لگا اسکولنگ ہوتا رہا ہوتا رہا اس کے بعد جب اسکول کی عادت ہو گئی تو پھر وقت کا پتا نہیں چلا اور کب پورا وقت گزر گیا کب جو ہے ہم ٹینتھ میں پہنچ گئے کب میٹرک کا ایگزام ہوا پتا ہی نہیں چلا اس کے بعد اسکول سے فارغ ہو کر پھر کالج میں چلے گئے لیکن اسکول کا زمانہ بہت یاد آتا تھا وہ زمانہ ہمارے زندگی کا سب سے بہترین زمانہ تھا جس کو کہا جاتا ہے کہ اسٹوڈنٹ لائف از دا گولڈن لائف تو سچ میں وہ گولڈن لائف ہوتا ہے جہاں کوئی ٹینشن نہیں ہوتا ہے صرف پڑھنا ہوتا ہے کھانا ہوتا ہے گھومنا ہوتا ہے اسپورٹس کھیلنا ہوتا ہے تو وہ اسکول کی لائف جو ہے وہ بہت خوبصورت زندگی ہوتی ہے انسان کی اور استاد وہاں ملتے ہیں بہت سارے لوگ ملتے ہیں بہت سارے ڈفرینٹ ٹائپ کے لوگ ملتے ہیں ڈفرینٹ ٹائپ کے اسٹوڈنٹس ملتے ہیں ان سے کورڈینیشن ہوتا ہے ان سے باتیں ہوتی ہیں سب ایک دوسرے کے بارے میں جانتے ہیں یہ بہت خوبصورت لمحہ ہوتا ہے انسان کا تو ہمارے لیے بھی یہ ایک بہت اچھا رہا جب اسکول سے ہم نکلے تو ہمیں بہت افسوس ہو رہا تھا کہ ہم اسکول چھوڑ کر جا رہے ہیں لیکن کیا کرتے زندگی تو آگے بڑھنی ہے زندگی آگے بڑھتی رہتی ہے پھر ہم کالج میں گئے کالج میں بھی اچھے دوست بنتے رہے اچھی لائف چلتی رہی کالج میں پڑھتے رہے اور ٹیچرس جو ہے ہمیں پڑھاتے رہے اور اچھی اچھی باتیں بتاتے رہے تو پھر ہم جو ہے کالج ٹیچرس کے وجہ سے اور اچھے سے محنت سے پڑھنے کی وجہ سے آج ہم اچھے پوسٹ پہ پہنچ گئے ہیں اچھے اچھی زندگی گزار رہے ہیں